देवेश मिरचंदानी खे मां पंहिंजो गुरू मञंदी आहियां हुननि खां ई प्रेरित थी मां नृत्य कला सिखण जो नृत्य कला सिखण जो तय कयो हुओ उहे हिकु क्लासिक्ल डांसर आहिनि ऐं लोग मुंहिंजी नृत्य कला खे ॾिसी पंहिंजो पाण ई प्रेरित प्रेरित थी वेंदा आहिनि ऐं प्रोत्साहित थी वेंदा आहिनि ऐं उहे कला सिखण लाइ मजबूर थी वेंदा आहिनि